मुंहिंजो नालो साक्षी बत्रा आहे ऐं मां हिक टेबलेट ऑडर कयो हुयो त हो मूंखे अज टे अप्रैल जी उनजी डिलीवरी जी डेट हुई पर हू अञा ताईं मूंखे पोहुतो कोन्ह आहे त हीअ मां तव्हांसां पुछण चाहियां पयी छोकी मां इलाही एक्साइटिड आहियां मां इलाही ख़ुशि थी हुअसि हुनखे ऑडर कॾहिं त तव्हां हीअ मूंखे ॿुधाए छॾियो की हो मूंखे कॾहिं ताईं पहुतदो ऐं हुनजी डिलीवरी डेट अगिली कॾहिं जी मिलंदी मूंखे हो टे अप्रैल जो अचनि वारो हुयो हो अञा ताईं आयो न आहे